मैथिली भाषा हमर पहचान थिक संस्कृतसँ ई निकलल अछि हमर मातृभाषा छी हम एहि भाषामे जन्म लेलहुँ आ हमर घरकेँ पुर्णतः इएह भाषा थिक तैं एकर उत्थान हेबाके चाही